आल्हा रुदलके नाँच जे भारतमे प्रसिद्ध छै आल्हा रुदलके नाँच आल्हा रुदलके नाँचमे कहानी आल्हाके बापके सिर काटयके चलते रुदल सुरी घरमे भागिनके दूध पिलकै जे बापके बदला लेने छै रुदल जब धीरे धीरे जवान भेलइ जवान होइके बाद जे छै से सोचलकै जे आखिर पता कतऽ से हेतै तऽ माँके पास गेलै माँ से पुछलकै माँ बापके जे छै से हमरा बापके सिर के काटलकै से बता माँ जे छै से नहि बतबै जे ओकर तऽ नैहरे कहानी रहै बापे और भाइये आरके कहानी रहै जे सर काटलकै रहय ओकरा पतिके तऽ लाज से ओ नहि बतबै रह ओ सोचैत रहै बेटा छोट छै की पता हमरा बेटाकेँ मारि देत जेना पतिके मारि देलक तहिना बेटोकेँ मारि देत एहि चलते जे छै से माँ नहि बतेलकै धीरे धीरे रुदल जब जवान भेलै तऽ रुदल जे छै से दोस्तीमे जे छै से देवा पण्डित सॅं दोस्ती भेलै दोस्त जे छै से धीरे धीरे दोस्त बतबऽ लागलै कहय लागलै दोस्त तोड़ा जे छै से जाहि खातिर तु सुरी घरमे तु बड़का प्रतिज्ञा केलक तऽ ओहिमे जे छै से तोड़ा बापके सिर कटलकौ आ ओकर पता आइ तक नहि केलहक तऽ कहलकै दोस्त केना पता लागतै ई बातके तऽ सिर काटयके लिए तऽ मम्मियो से पुछलिअ तऽ नहि बतेलकै कहलकै तु तु जे छै से तु माँके नैहर जा ओतय से तोरा सब पता लागि जेतो जब माँके नैहर गेलइ तभी जे छै से धीरे धीरे रुदलके पता लागलइ जे हँ ई बदला लेने छै तऽ आब एकरा से बदला केना लेबै तऽ एहिना प्रसिद्ध नाँच जे छै से रुदलके छै किछु नाँच सलहेशोके छै जे सलहेश नाँच भारतमे प्रसिद्ध छै सलहेश नाँच जे छै से बारह बरस सलहश राजाके पास नौकरी केलकै नौकरी के एको तनख्वा ह रुपआ राजा सहलहेशके नहि देलकै जाहि कारण राजाकेँ घरमे चोरी कराएल गेलै चोरीके इल्जाममे सलहेशके फसाएल गेलै सलहेशके बारह बरसके जे छै से ओकरो जे सजा आनिके जेना सजाके तौर पर देल जाइ छै ओ सजा ओकरा देलकै आओर एहि तरहसे सलहेशोके नाँच प्रसिद्ध छै किछु नाँच सादो सारन्गा छै ओकरो बहुत विख्यात कहानी छै नाँचके बहुत भारतमे छै नाँचके कमी नहि छै नाँच बहुत छै और इएह तरहसे नाँचके जेतना जानकारी बहुत चीज छै और नाँच छै कमी नहि छै नाँचके